हां ते हून जियां एह् कव्शन पुच्छे दा जियां पुच्छे दा कि हां भाई में कैह्दे उप्पर अपना जादा टैम स्पैंड करना कैहदे उप्पर मतलब वायस कॉल उप्पर जादा टाईम मेरा निकलदा जां जादा वीडियो कॉल दे उप्पर ते अगर कोई बंदा थुआढ़ा कोई जादा क्लोज़ ऐ ते ओह्दे कन्नै बंदा वीडियो कॉल उप्पर बी गल्ल करदा ते हून कोई मतलब अगर थुआढ़ा कोई बंदा जादा क्लोज़ नेईं ऐ तां ओह्दे कन्नै इ'यां वायस काल उप्पर गै नार्मल गल्ल होंदी ते जादा आक्खेआ जाए ते नार्मल मेरी कॉल वायस काल उप्पर गै होंदी ऐ जादा ते मतलब ओह हून इन्ना टैम बी निं होंदा वीडियो कॉल करने दा अगला बी निं इन्ना फ्री होंदा कि ओह्दे कन्नै वीडियो कॉल कीती जा वीडियो कॉल करने लेई मतलब नैटवर्क बी थोह्ड़ा स्ट्रांग चाहिदा कि हून हर जगह् नैटवर्क बी इन्ना ते नेईं होंदा ऐ कि कोई वीडियो काल होई सकै अराम दे अराम कन्नै ते हां भाई जिसलै तुस मतलब इ'यां घर बैठे दा होऐ कोई रिलैक्स बैठे दा होऐ ते हां बाई उल्लै वीडियो कॉल बी होई जंदी ते मतलब मतलब कोई मेरै कोला पुच्छै कि हां भाई तुस जादा कैह्दे उप्पर अपना जादा कालिंग कि'यां करदे ओ ते में इ'यै आखगा कि हां भाई मेरी जादा कालिंग वायस काल उप्पर होंदी ऐ ते हां मतलब कदें कदें जियां कोई क्लोज़ फ्रैंड दा क्लोज़ अपना दोस्त होऐ जियां ओह्दा कोई फोन बगैरा आई जा ते ओह्दे कन्नै इ'यां कदें वायस काल होआ दी होऐ तां इयां वायस काल करदे करदे इ'यां मतलब ऐसी परानी गप्पां लगदियां कि हां भाई स्कूल दे बी दिन याद आंदे हां भाई कालेज़ दा बी टैम जाद आंदा उसलै ते इ'यां गल्ल करदे करदे ऐसा होंदा कि हां भाई उसलै उस टैम होंदा कि हां भाई चल वीडियो कॉल करने आं इसी फ्ही उल्लै इ'यां हस्सी मज़ाक बी होंदा आपस दे बिच्च फ्ही जियां कोई बैठे दा होऐ कोई रिश्तेदारें कन्नै होई जंदी कदें कदें वीडियो कॉल ते उस स्हाब दे कन्नै मतलब मतलब अगर मतलब दौनें दे बिच्च दिक्खेआ जा ते जादा ते मतलव वायस काल उप्पर गै गल्ल होंदी ऐ ते बाकी जियां दिक्खेआ जा होर जियां कोई कावच्छन च पुच्छेआ गेदा कि हां भाई तुस इक दिनें च मतलब किन्ना इक दिनै च किन्ना अपना टैम स्पैंड करदे ओ फोन चलाने गी ते पैह्ले ते मतलब जादा टाईम ते नेईं लगदा फोन चलाने दा ते क्योंकि मतलब सवेरे पैह्लें ड्यूटी जाओ ते शाम्मी मतलब शाम्मी आओ चार पंज बज्जी गै जंदे औंदे औंदे ओह्दे बाद मतलब बंदा फ्ही रैस्ट करदा ते मतलब उ'ऐ फ्ही ओह्दे बाद इन्ना टैम नेईं गै लगदा फोन यूस करने दा पर ओह्दे बाद मतलब रातीं जेल्लै रातीं बी जेल्लै सौन लग्गो बंदा मतलब उसलै यूज करना जादा नेईं ते हून झूठ बी केह् आखना ऐ इक दो दो घैंटे ते मतलब बंदा करी गै लैंदे यूस मतलब जे तुसें पता अज्ज कल इंस्टाग्राम फेसबुक यूटयूब होर बड़े इ'यां प्लैटफार्म न जिसलै यूस करन लगी ऐसा इंट्रस्ट बनदा उं'दे अंदर कोई अगर कोई मूवी गै दिक्खन लग्गो ते अन्दर कोई ऐसा इंट्रस्ट बनी जंदा कि बंदा आखदा हून में इसी पूरा दिक्खी गै लैं मतलब फ्ही उस टैम टैमै दा पता बी निं चलदा ऐ कदें कदें त्रै त्रै घैंटे बी होई जंदे दिखदे दिखदे ते मतलब फ्ही दिक्खेआ जा ते कोई इक फिक्स टैम निं ऐ कि हां भाई किन्ना टैम यूस करने फोन चलाने गी पर हां इक दो जां त्रै घैंटे होई गै जंदा इक दिनें च यूस बाकी कॉलिंग बगैरा मलाई मलूइयै ते लमसम कोई त्रै घैंटे होई गै जंदा इक दिनें च यूस ते हां पर जिस दिन मीं छुट्टी होंदी ते उस दिन भाई में उस दिन यूज करना होन्ना फोन दबाइयै यूस करना होन्ना इस दिन में फोन बाकी मिगी थोह्ड़ा इ'यां गेमिंग दा शौंक ऐ ते उस दिन में गेम बगैरा खेलियै अपना टाईम पास करना होन्ना बाकी गेमिंग गेमिंग दा शौंक कन्नै गै थोह्ड़ा इ'यां घर आह्ले बी आखदे थोह्ड़ा इयां थोह्ड़ा घट्ट गेम खेला कर मतलब इ'यां गेमिंग थोह्ड़ा घट्ट कर मतलब हून चस्का पेदा थोह्ड़ा हून जियां जियां हून बड्डे होआ ने जियां थोह्ड़ा घट्ट बी करा ने खेलना ते बाकी लमसम दो जां त्रै घैंटे दिनें दे यूस होई गै जंदा पर बाकी में झूठ निं बोलदा छुट्टी आह्ले दिन जादा गै थोह्ड़ा जादा बी टाईम होई जंदा कदें कदें ते बाकी में बी सारें गी इ'यै आखगा कि थोह्ड़ा फोन घट्ट गै चलाना चाहिदा ठीक बी नेईं ऐ होर बाकी में अपनी आदत सुधारी दी ऐ फोन घट्ट यूस करना कीते दा शुरू पैह्लें में बी बड़ा फोन यूस करदा हा हून में थोह्ड़ा घट्ट कीते दा यूस करना होर में बी सारें गी इयै राए देना चाह्न्नां कि थोह्ड़ा फोन घट्ट गै यूस करो बच्चें गी बी थोह्ड़ा घट्ट देआ करो फोन यूस चलाने गी अज्जकल लोक बच्चें गी छोटे छोटे बच्चे बी इ'यां नजर आई साईट वीक होआ दी होर बी बमारियां लग्गा दियां फोन यूस करने कन्नै ते थोह्ड़ा फोन में इ'यै राए देगा कि फोन थोह्ड़ा घट्ट गै यूज करन बच्चे बी धन्यावाद